پچھلے مہینے میں نے چارجر بجاج کمپنی کا آڈر کیا تھا جو کہ کچھ پانچ سو روپیے کا آیا تھا لیکن وہ مجھے صحیح نہیں صحیح نہیں ملا مجھے موصول صحیح نہیں ہوا اس کی وانٹی ایک سال کی تھی لیکن وہ ایک مہینے میں ہی خراب ہو گیا اور جب وہ خراب ہو گیا تو ہم نے اس کی کمپنی کو کال کیا تو انہوں نے مجھے آگے بڑھ جانے کو کہا مطلب جہاں سے لیا تھا میں نے تو انہوں نے کہا وہاں فون کرنے کے لیے جب میں نے وہاں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جن سے آپ لیے ہیں تو ان کو آپ فون کریے مطلب اسی طرح سے پچھلے مہی پچھلے ایک مہینے سے میں یہی گشت لگا رہی ہوں میں فون پہ فون کر رہی ہوں لیکن مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا